हँ हँ हम ने धीरज बोलै छियौ अपन नाम की होलै अच्छा अच्छा रौनक जी ओ हमरा ने इहाँके मैथिलीके बारेमे जानयके हइ कि मैथिलके बारेमे बहुत अच्छा सुनि रहल छी आ आओर बाहर सभ समाजमे बहुत अच्छा मैथिलीके बारेमे सुनि रहल छी तऽ मैथिल हमरा जानयके छै कि मैथिलमे की की अच्छा अच्छा हइ की अहाँ अहाँ बता सकै छी अच्छा अच्छा हँ अच्छा ह्म्म अच्छा हौ रौनक भाय एक बात बताबह तू जे इहाँ हमरा घुमेबह मानि लह कि बहुत अच्छा अच्छा जगह हइ घुमा देबह लेकिन ओकरा लेल किछु तऽ मुद्रा भी चाही ने पैसा भाय हे तऽ हम तऽ बाहरसँ घुमय आयल छी तऽ हमरा तऽ किछु कम करबहू कि नहि भाय बताबह तऽ पहिने तऽ हम पाँच सए पाँच सए देबौ भाय पाँच सएमे हो जेतै ने तऽ ठीक हइ तऽ आओर दोसर दिस सीतामढ़ीमे सीता माताके सीता माताके स्थान केन्ने भेलै नऽ नऽ सीतोमाढ़ीमे सुनै छियै कि स्थान हइ सीता माताके बहुत अच्छा हँ हँ हँ

हँ हँ अच्छा हौ उहाँ रामजीके जे स्वयंवर लागल रहै तऽ उहाँ सुनै छियै कि धनुष भी टूटल रहै तऽ ओ धनुष कहीँ जा कऽ बगलमे कहीँ गिरल हइ ओ बहुत अच्छा तीर्थस्थान हइ वहाँ ओ कोन जगह हइ अच्छा अच्छा धनुषासँ हँ हँ धनुषा नाम सुनैत छियै एगो उहाँ की पताल लोकसँ पानी आयल हइ हौ पताल लोक उहाँ ने जल हम सुनै छियै कि उहाँके जल लोक देहपर नहि छिड़कित करै छै अच्छा हँ

हाँ पहिने सुनने रहली तुलसी जी रचित रामचरित्रमानसमे बहुत जगमे चर्चा भेलै समझलह बहुत जगह जगह सीतारामजीके मतलब कहानी देखायल जाइत छै सुनायल जाइत छै अपना इहाँ बहुत एहन मतलब महाराज जी छथि जे रामजी सीताजीके कथा सुनाबय बाहर बाहर विदेश विदेश जाइत छथिन हँ बहुत अच्छा अच्छा ठीक छै आ ठीक छै हम अबैत छी तऽ अहाँसँ भेँट करब कॉल करब ठीक हइ